बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है जैसे शंकर भगवान पार्वती माँ अनेकों प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं जहाँ पर वहाँ सारे लोग घूमने जाते हैं वहाँ बनारस एक मशहूर नाम है जहाँ पर देवी देवताओं का योग योग है वहाँ का उन लोग का भूमि जैसे लोग का आकर्षित बना हुआ है या कृति बहुत से भगवान और देवी देवताओं का मूर्तियाँ बनी हुई है वहाँ लोग देखने जाते हैं दूर दूर से आते हैं देखने वहाँ का जो इतना अच्छा संकट मोचन है बजरंगबली बने हुए हैं वहाँ भी लोग देखने जाते हैं वहाँ भी अनेकों प्रकार की मूर्तियाँ होती हैं उसे भी लोग देखते हैं और कभी कभी जैसे हो गया दो चार छ लोग साथ में घूमने जाते हैं तो उसको देखते हैं दो चार छ दस लोग फैमिली भी कभी कभी साथ में जाते हैं फैमिली भी देखते हैं कभी हो गया जैसे चलो हमें कहीं घूमने जाना है सिर्फ पार्टी वार्टी करना है चलो यहाँ अच्छी जगह है हमने बनारस देखा है हमने बनारस अच्छी जगह है तो वहाँ हमने घूमने जाते हैं हमारे अगल बगल के भी पड़ोसन भी साथ में जाते हैं रिश्तेदार भी हो गए वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर देखने में इतनी सुंदर लगता है हमें ऐसा लगता है कि हम यहीं पे रहें और ये जो शंकर भगवान है काशी बिश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं वहाँ काशी बिश्वनाथ के नाम से जाने जाते हैं बनारस में वहाँ की मूर्तियाँ हैं बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए अच्छे अच्छे वहाँ की लाइट बत्ती भी लगी हुई अच्छे अच्छे बहुत सुंदर लगता है देखने में वहाँ की हर सुबह आरती होती है लोग आरती देखने जाते हैं हर देवी देवताओं की आरती होती है आरती होने के बाद हम हमने काशी विश्वनाथ हो गया अब हम या बनारस बनारस में चुनार घूमने जाते हैं चुनान की किला होता है किले में बहुत से अ रानी रानी की मूर्तियाँ होती हैं राजा की मूर्तियाँ बनी होती है पंडाल बना हुआ होता है बहुत से ऐसे जो हैं वहाँ अनेकों प्रकार की मूर्तियाँ होती है अनेकों प्रकार की नाम से जगह जगह किले में जाना जाता है वो भी अच्छी वहाँ बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हैं बहुत अच्छे अच्छे आकृति बनी हैं देखने में भी पसंद आता है लोग घूमने जाते हैं और फैमिली के साथ घूमने जाते हैं रहने जाते हैं कोई दो चार दिन वहाँ रह के देखते हैं कोई दो चार दिन घूम के देखते हैं ताकि वो देखने में आकृति खूब सुंदर है हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है ये सब हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले होते हैं बाहर से भी लोग घूमने आते हैं यहाँ की आकृतियाँ देखने आते हैं अच्छा लगता है